औ सार खुलुमबाय सारनिसिम मोननैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैदों हास्थायदों जोङो मिडियामनि बागै एसे सावरायनि जों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों बिखेखयै माबायदि मावनो नांगोन दायो जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन गारजेनफोरा गुबुन गुबुन मिडियामाव होनानै बेबायदिनो गावनि बागै साननाया खोब खम जालांदों जों गावनि बिमानि रावआव लाबोनोब्ला जों मा मावबोनांगोन सारा इसे फोरमायना होनायब्ला मोजां जागौमोन

औ दे बिदिबा सार हामबायसै सारा बेबायदि मोजां बेखेवनायनि थाखाय उनाव रायज्लायनोसै दोनथ'नाय जाबाय न